एक झाड जावप म्हणजे खऱ्यानीच एक कठीण काम म्हणजे तूं एकाच जाग्यार आसता त्या एका जाग्यांतल्यान धाकट्यांतल्यान तुका व्हड जावपाक जाय तुका खंय भोंवपाक मेळना सो जिवीत जगप एका झाडाचें खुबच कठीण आनी तातुन करुनय तूं दुसऱ्यांक जगयता बिकाँज तूं आक्सिजन जनरेट करता आनी वादळ यो पावस यो वत आसूम कडकडीचें तरी तुका थंयच रावपाक जाय आणि जगपाक जाय तें जिवन कोणाक जाय आसतलें आमी इलें वत जाल्यार आमी सावळेक धावतलीं पूण तीं थंयच आसता तें वत घेवन तो पावस घेवन तोच गडगडो चडतडो घेवन जगप खूब कठीण खर म्हळ्यार गिमान झांडाची जतनाय हांव कशी करतां ती हांव करतां न चुकता प्रत्येक दिसा तेंका जाय तितले पाणि घालून मागीर तेंच्या मातयेंत परत परत इल्लें इल्लें उदिक मदल्या टायमार शिपरुन मागीर तेंकां वताच्या जेन्ना वत आसता कडकडीचें तेन्ना तूं कांय करूंक शकना चड पूण जाता तितलें तेंकां उदक घालपाचें म्हणजे कडकडीत वत आसता तेन्ना नु सावलीकुच घालप पूण खूप घालप आनी आतांचे लोक किदें वयरुच घालता पाणि मुळांत जाय आसता पाणि मुळांकुच तेंच्या बरे घालप आनी जाय तितलेंच घालप आनी तेंची माती मात्शी उसप आनी सो देट तें पाणि भितुन वतलें आनी अशें करून झाडांच्या खर उमाळ्यांत तेंची काळजी घेता